ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی نے ہماری خریداری کو بہت آسان کر دیا ہے جیسے کہ کئی سارے ایپس نکلے ہیں میشو ہے امازون ہے شاپ سی ہے فلپ کارٹ ہے جو بھی جتنے بھی ایپس نکلے ہیں ہم اس میں خریداری کر سکتے ہیں جیسے ہمیں کچھ الکٹرانک لینا ہے یا پھر کرتی لینا ہے پارٹی ویئر سوٹس لینا ہے گروسریز لینا ہے جو بھی ہمیں ضروریات کی چیز ہے جو بھی ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں جو خریدنا چاہ رہے وہ ہم لینا چاہ رہے تو ہم لے سکتے ہیں آن لائن اور اس میں اور اور اس میں ہمیں قیمت بھی بتائی جائے گی جس سے ہم خریدنے میں آسانی ہوگی اور جب ہم خریدتے ہیں اگر وہ چیز خراب آ گئی تو ہم اسے واپس بھی کر سکتے ہیں اور اس میں جب ہم خرید کپڑے خرید رہے کچھ چیز خرید رہے ہیں اس ایپس سے تو اگر آنلائن پیمنٹ بھی رہتا ہے اس میں کیش آن ڈلیوری بھی رہتا رہتا رہتا ہے ہماری مرضی رہتی ہے کہ ہم کون سا پیمنٹ چوز کریں